ہیلو جی میں نے سویگی سے آڈر کیا تھا جو غلطی سے میں نے غلط ایڈریس دے دیا تھا آپ مجھے بائیس نمبر گلی ذاکر نگر میں ڈلیور کر دیجیے